पहिलेके जमानामे मोबाइलके सुविधा नहि रहै छै तऽ चिट्ठी लिखिके तब भेजलक तब से उधर से सन्देशा आएल आबके जमानामे तऽ सभके पास मोबाइल रहल तऽ अपन बात कएलक वीडिओ कॉल कएलक सभ अपन बतिएलक नहि वीडिओ कॉल सभ देखलक धिआपुताके देखलक सभ अपन बतिएलक सभसे वीडिओ कॉल